जय झूलेलाल मां पनीर बटर मसाला ठाहींदी आहियां जंहिंमें खड़ा मसाला इस्तेमाल कया वेंदा आहिनि ऐं ग्रेवी किंग मसालो इस्तेमाल कयो वेंदो आहे जंहिंजे करे पनीर बटर मसाला में ॾाढी खुशबू इंदी आहे